मशीन आओर जमीनके दौड़एमे इएह फर्क होइए जेना की मशीन अहाँ कऽ काम सबमे यूज कयल जाइत छै जतय की अहाँ कऽ पार्क भरै बला नहि छै या किछु नहि छै तहने यूज कयल जाइत छै जेना हम सब गाममे छी तऽ हम सब कहियौ यूज नहि करलहुँ हँ नहि करैत छी किआकि गाममे हमरा सबके एते फील्ड यऽ दौड़े वला जगह यऽ ओहिसँ जमीन पर दौड़एके एक सए तरहके फायदा छै जेना डोक्टोरो अहाँकेँ आँखिके कमजोरी रहए दिमागके कमजोरी रहए तऽ इएह कहै छै सुबह शाम खाली पैर दुभि पर चलू या भीजल जगह पर चलू डाक्टरबा सब कहै छै की जे पैरके तलहटसँ दिमाग पर असर करै छै या आँखि पर असर करै छै अहाँ अगर मशीन पर दौड़े छियै तऽ अहाँ कऽ जमीनसँ सम्पर्क नहि भए सकैए जहि चलते अहाँकेँ हेल्थमे जे अहाँकेँ चाहै छियै सुधार ओ सुधार नहि हैत आब आदमी मजबूरी मे जे छै टाउनमे की करतै जगह नहि छै दौड़े के लेडीज छियै आ दूर नहि जाए सकै छै तऽ इएह चलते ओ सब जे छै अपन मशीन लगेलक किछु लगेलक करलक टाइम पास करलक या सोचए छै हम चर्बी कम करि लेब तऽ ओ करैए अपन लेकिन ओहिसँ शारीरिक फायदा हमरा नहि बुझाबैए जादा होइ छै किएकि डाक्टरोके कहनाइ इएह छै जे जमीन पर जे फायदा छै ओ फायदा अहाँकेँ मशीनसँ नहि मिलैत छै